हां जी सर में ओह् ब्याह् हा साढ़े ते सब्ज़ियां ते मंगानियां ते ऐहियां शिमला मिर्च कोई पंज पंज किलो हारी शिमला मिर्च ते तुसें ई पंज किलो गोभी बी होना ते आं केह् रेट चला दा इंदा अच्छा आं प्याज़ ते चाहिदा ते थूम ते चाहिदा चलो कोई निं आं लिस्ट बनाइयै देई ओड़गे थाह्नूं कोई आं कोई निं आं ते एह् पजाई ओड़ेओ ना इक्क शिमला मिर्च होइया गोभी होइया टमाटर होइये टमाटर मटर बगैरा भेजाई ओड़ेओ ते कल्ल सगन बगैरा मिक्स सब्ज़ी चाहिदी होंदी तुसेंगी पता मिक्स सब्ज़ी च केह् केह् पौंदा आं ठीक ऐ पूरा रिकॉर्ड भेजी ओड़गा थुहानू ठीक ऐ चलो ठीक ऐ